जों फुङावनो उथिबाय उथिनानै साहा पानि ओंखाम जाखांनानै नाहा थांनो थाखाय थियारि ओंखाम ओंख्रि संना लाखायो गोजानाव ना गुरनो जों थियारि जानानै गासैबो ज' लोगो नांनानै ना थांनो जेखाइ खबाइ एबा मुस्रि जे बायदिसिना बुस्थुखौ जमा खालामनानै जों गासैबो लोगो नांनानै नाहा थांनो साग्रिद जाबाय गोजानाव ना बोनो थांनानै एबा सानसेमानि जानानै जों सानजौफु सम जानाय लोगो लोगोनो जिरायना ओंखाम जाबाय बिनि उनाव ना गुरनानै ना बायदिसिना थुरि बोथिया मावा फिथिख्रि बायदिसिना नाखौ मोनबाय बिनि उनाव जों फैनायनि लाहार फाहार खालामनानै एबा सखआव फाननो थाख थिख खालामफैबाय जों बे नाखौ फाननानै बायदिसिना दाम एबा थुरिफोराव एकस' एबा बोथियाफोराव एकस' रौ मिरगाफोरनि दामआबोथ' बेनो एकस' देरस' बिदिनो जों फाननानै न'आव फैयो फैनायनि उनाव जों

न' मोनफैनानै जों बे नाखौ संनो थाखाय थियारि जायो दा गोदोनि नानि दामफोरा खममोन दा दानि दिनाव नानि दामआ जोबोद दावगाबाय बिदिनो जों बोथिया थुरि रौ मिरगाफोरखो जोबोद जानो मोजां मोनो एबा बेसेनगोनां बे नाफोरा बिनि उनाव जों नाखौ फाननानै जों फैयो